एह् जियां तुस पुच्छेआ दे मी हैल्थ फैसलिटी च केह् कमजोरियां न जियां मी लभदा के इक ते बड़े घट्ट स्टाफ ऐ नौकरियां बड़ियां घट्ट निकला दियां जेह्दी बजह कन्नै जिन्ना जिनना स्टाफ ऐ ओह्दे उप्पर लोड पवा दा ते असें ज्यादा नौकरियां कड्ढनी चाहिदियां ताकि क्योंकि इन्ने सारे बेरोजगार लोक बी हैन जिनें गी नौकरियां नेईं मिली दियां इस फील्ड च ओह्दे कन्नै केह् होआ दा अस्पातल च ते घट्ट लोक न उं'दे उप्पर ज्यादा प्रैशर होआ दा ते पेशंटस निगलेक्ट होंदे न ओह्दे चकर च ते इन्ना लोकें गी पता नेईं ऐ हल्ली साढ़े इत्थे मतलब लोकें गी पता होना चाहिदा कि असेंगी बल्ड टेस्ट कराने टाइम उप्पर कि निक्की सारी चीज जल्दी ईलाज होई सकदा ओह् वेट करदे रौंहदे कि इं'दा लम्बा जेल्लै होई जंदा जियां कैंसर बी ऐ अगर ओह् बी जल्दी अगर पकड़ेआ जाए ते ओह्दा ईलाज होई जंदा ते लोक बड़ा लेट तक कोई लाई लैओ लेट स्टेज उप्पर केइयें आइये पता चलदा फ्ही ओह्दा कोई ईलाज नेईं होंदा है ना इ'यां बड़ी सारियां बमारिया न जि'नेंगी जल्दी अस रोकी सकनें रुटीन च असें सारे चैकअप करवाना चाहिदा लोकें गी पता गै नेईं ऐ कि असेंगी ज्यादा ध्यान देना चाहिदा अपनी सेहत आस्तै